سستی نقل و حمل تک رسائی کی کمی کا اثر معاشرتی تعلیم اور ملازمت کے مواقع تلاش کرنے کی صلاحیتوں پر منفی اثر ڈالتا ہے اس معاملے میں قریبی شہروں یا قصبوں میں صحت کی دیکھ بھال تعلیم یا ملازمت کے مواقع محدود ہوتے ہیں جو ذرائع امکانات کی کمی کے بنا پر ہوتا ہے آسان رسائی کی کمی کی وجہ سے زیادہ تعلیم یا ملازمت میں مواقع تک پہنچنے میں مشکلات پیش آتی ہیں جو افراد کی ترقی کو روکتی ہے عوام نقل و حمل کی کمی کی وجہ سے کام پر پہنچنے میں وقت زیادہ لگتا ہے اور تعلیمی اداروں یا ملازمتی مواقع تک پہنچنا معمولی سے بہتر ممکن نہیں ہوتا یہ صورتحال معاشرتی توازن کو متاثر کرتا ہے اور افراد کو علمی تربیت یا روزگار حاصل کرنے کے مواقع سے محروم کر دیتا ہے اس لیے مختلف عوامی پالیسیوں اور ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے تاکہ مختلف علاقوں میں بہتر تعلیم صحت کی دیکھ بھال اور ملازمت کے مواقع فراہم کیے جا سکیں